اردو زبان میں کچھ کتابیں بڑی مشہور و معروف ہیں جن کے پڑھنے سے آدمی کا اردو ادب بہت پختہ ہو جاتا ہے انہیں میں سے مولانا اسماعیل صاحب کی پانچ کتابیں ہیں اردو زبان ایک سے لے کر پانچویں تک اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں عروج پر پہنچ جاؤں اور میرا اردو ادب اور مضبوط ہو جائے تو انہیں میں سے ایک کتاب ہے تاریخ حبیب الٰہی اور مزید پختگی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تاریخ ملت پڑھے اور اسی طریقے سے اردو زبان کے مایہ ناز مصنفین جو گزرے ہیں انہیں میں سے مولوی عبدالحق عبدالرحمٰن بارکر احمد حسن دانی مہر عبدالحق سومرہ